सुपौलक स्वास्थक देखभालक जे साधन संसाधन सब अछि ओ बड नीक अछि एहि लेल किएकि एतुका जे जतेक सरकारी आ कि प्राइवेट क्लिनिक अथि दवाइ वला दूकान यऽ आ कि हॉस्पिटल यऽ ओ सबमे बड नीक जकाँ डाक बड नीक डॉक्टर यऽ बड नीक जकाँ साफ सुथरा भेल यऽ वार्ड ओतुका बिछौन सब बड नीक यऽ ओतऽ जे लोक सब जाइया तऽ ओ सब ओकर सबहक मोन बड खुश रहैया किए तऽ एतए इलाजो भए जाइया आ साफ सुथरा जगहमे लोकके नीको लगैया इलाज करबैमे लोक सब जाइया अपन इलाज करवा लैया एतु आ एतए दवाइयो सब सबटा भेटिये जाइया लोकके कोनो दिक्कत नहि होइया किएकि सब हॉस्पीटलक अपन अपन दवाइ दुकानो यऽ कतौ बाहर नहि जाए परैया लोक सबके दवाइ लै खातिर हँ लेकिन अगर इसब छोट मोट बिमारीके इलाज तऽ भैये जाइया आ ओहिसँ कनिटा गम्भीर रहैया ओकरो भए जाइया लेकिन अगर बढ़ गम्भीर रहैया जेना कैंसर सब भऽ गेल तऽ ओ सब खातिर लोक सबके कनिटा जाए परैया दोसर शहर जेना पटना भए गेल दरभंगा भए गेल लोक एहि तरह जाइया ओसब शहर अपन इलाज कराबे खातिर किएक तऽ एतए एहि सबहक बिमारीके सुविधा तऽ अछि लेकिन नीक जकाँ नहि अछि मतलब कैंसरक डॉक्टर सब नीक नीक जकाँ नहि अछि तऽ कनी मनी कम सम दवाइ तऽ दैये दैया लेकिन पूरा तरह ठीक नहि कऽ कऽ पबैया ताहि लेल डॉक्टर सब कही दैया जे अहाँ कनिटा ओतऽ देखा लिय तऽ ठीक रहत आओर लोक सबके एतए कोनो दिक्कत नहि होइया लोक गामो घरमे जे हॉस्पिटल यऽ तऽ ओहो सबमे लोकके दवाइ सब भेट जाइया लोक सब नीक जकाँ अपन इलाज करा लैया जकरा पैसा नहि अछि ओ तऽ सरकारीमे कराबिते यऽ आ जकरा पैसा अछि ओ सब अपन प्राइवेटोमे करा लैया मुदा एतुका डॉक्टर सब बढ़ नीक अछि सब डॉक्टर सब नीक जकाँ इलाज करैत अछि अपन आदमी जकाँ इलाज करैत अछि सबहक कोनो तरहक दिक्कत नहि होइया ओकरा सबहक सबके